सभिनी खां पहिरियों त असांखे योगा कराइण जे लाइ प्रेरित कयो असांजे दादी भॻवान श्री शारदा शरणम सत्संग में शारदा दादी भगवान असांखे योगा करण लाइ चयो त इन सां शरीर निरोगी रहंदो आहे ऐं तबियत सुठी थींदी आहे उन जे लाइ हिकु भॻवान भाई हुया उन्हनि खे उन ट्रेनिंग ॾींदा हुआ उहे असांखे भई योगा कीअं कयूं त उन्हनि असांखे सभु सम्झायो योगा कीअं कजनि कहिड़ा आसन आहिनि कीअं कजे त उन में मूंखे सभिनी खां वधीक तकलीफ़ पहिरुं ईअं ईंदी त असां हिरियल न हुवासीं असां कसरत ते हिरियल हुवासीं जिम में वञी कसरत कंदा हुआसीं त ई हिन जे बिल्कुलु अलॻि हुयो हुन में वज़न खणणा पवंदा हुआ ऐं हिन में कुझु अहिड़ो हुयो ई न हिन में जेको बि उहो हथ पैर मगज़ कमरूं मन जंहिं सां हिन में नसुनि में सभु ब्लड सर्कुलेट थिए ओड़ो हुयो ऐं उन सां सभु सूरु वूरु इहे सभु लही वेंदा हुआ त उहे असांखे सभु सेखारींदा आहे जीअं सूर्य नमस्कार अनुलोम विलोम प्राणायाम हथनि जा योगा मुद्राऊं पैरनि जा जंप ॾियणु शरीर खे खून खे गर्म करणु ही सभु असांखे हो सेखारींदा आहे त सभिनी खां वधीक मूंखे तकलीफ़ उन में ईंदी त हिकु जेको पैर जो हूंदो छो जो मुंहिंजो एक्सीडेंट थियल हो त पैर जो योगा करणु मूंखे ॾाढी तकलीफ़ थींदी त उहो उन्हनि ईअं सेखारियो भई धीरे धीरे धीरे करे सभिनी खां पहिरियों हुन खे गर्म कजे भई उथ वेहु कर ॾंड वेलजनि वरी पोइ वही करे जेको आहे सो ईअं घुमांव घड़ियाल वांगुरु हिकु हिकु पैर घुमाइजे ऐं वरी पद्मासन करे भई भोजन खां भई रोटी खाइण खां पोइ जेॾी महिल वेह जे त पद्मासन जे वेहजे उहो हिक हिक करे असांखे सेखारियऊं पोइ धीरे धीरे जॾहिं मां उन जी प्रैक्टिस कंदो वियसि मन छ्ह महिने ॿारहें महिने में असां सभु परफ़ेक्ट सी सिखी वियसि मां त ओॾी महिल ईअं ई त पहिरियो त ईअं लॻंदो छॾ केर टाइम पास करे छा कयूं इन सां छा थींदो कसरत ते त वेंदा आयूं ईअं त थींदो आहे हुन सां शरीर बॉडी फ़ुल ॾिसणु ईंदो आहे पर हू जेको हो उहो न करणु कसरत छॾण सां शरीर वरी वापसि चङे टाइम खां पोइ चालू करण खां पोइ सूरु बि पवंदा हुआ पर हिन में ईअं न थींदो हो ही योगा मन ॾाढो फ़रहत फ़्रेशनेस ॾाढो मज़ो ईंदो आहे त उहे विचार ईंदा हुवा ईअं योगा केॾीं हिकिड़ी सुठी आहे योगाभ्यास करणु असांजे स्टार्ट खां वॾनि सेखारियां आहिनि सनातन धर्म में बि आहे हाणे त चलो हलो घर घर में हिकु हिकु माण्हूअ खे सभु माण्हू ॿुधायनि पिया हाणे त भारत सरकार बि चालू कयो आहे भई गुजरात बोर्ड में भई गुजरात बोर्ड योगा सेंटर हिक हिक खे ट्रेनरनि खे पैसा बि ॾियनि था सिखण वारन खे थोरी घणी फ़ीअ में ई चङो सेखारीनि था तंहिं टाइम ते त एॾो उणवीह सौ अठानवे उणवीह सौ नवानवें में एॾो न हूंदो पर असां तॾहिं खां कंदा आहियूं त अॼु बि असांजो शरीर चुस्तु फ़ुर्तु रहंदो आहे मूंखे बस योगा जे लाइ इहो ई आहे त जीअं मूंखे फ़ाइदो मिलियो आहे तीअं सभु योगाभ्यास करे फ़ाइदो वठो पंहिंजो जीवन तंदुरुस्तु ऐं स्फ़ूर्त रखो